मुंहिंजे लाइ त ड्राइंग जो पहलो इहो ई ॾाढो मुश्किल हुओ कि मां चहिरा कान ठाहे संघदी हुअसि अंबु केला टमाटर जानवर चुहो ॿिली उहो त ऐं स्पैलिंग लिखी बि ठाहे वठिबो हुओ कि एम ओ यू एस ई ऐं कुझु जोड़ त ठहीं वेंदो माउस मां घणेई इअं ठाहे वेंदी हुअसि पर ॾाढा चहिरा ठाहिण में मूंखे ॾाढी मुश्किलूं ईंदियूं हुयूं ऐं कान ठाहे सघंदी हुअसि कॾहिं कॾहिं कोशिश कंदी हुअसि त आउटलाइन ठाहे पर हिकु दफ़ा मूं छा कयो पंहिंजे गुरूअ जे फ़ोटे नंढे ते मूं ट्र पेपर रखियो ट्रांसपेरंट पेपर सां मूं चहिरो हुनखे आउटलाइन करे वरिती आउटलाइन करण खां पोइ मूं पंहिंजे पेपर ते छापे ऐं धीरे धीरे हुनखे ठाहियो त इअं करे मां चहिरा ट्रांसपेरेंट पेपर ते मां ठाहे वेंदी हुअसि ऐं पोइ चहिरा धीरे धीरे हथु अहिड़ो हिरी वियो कि पैंसिल चहिरो ॾिस फ़ोटो ॾिस ऐं पैंसिल मुंहिंजी हली वेंदी उहे पाणे ई ऐं चहिरो ॾाढ़ी मैं पंहिंजे बाबाजी जी ॾाढ़ी मुछूं वार पगड़ी सभु ठाहे वेंदी हुअसि या ज़ाल जा चूड़ा चोटी जूड़ो वार डिघा उहो सभु चहिरे जो आउटलाइन ठाहे मां सभु ठाहे वेंदी हुअसि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई उहे चहिरा ॾिसी कि उहा मां हाणे इहो बि करे थी वठां निपटजी वियसि